जय झूलेलाल हा हिकु सुवालु शिक्षित माण्हू छा सुठी तरह पेश अचनि हा इहो सही आहे छो त अॼु शिक्षित माण्हू हूंदो त उनखे इ इहो ख़बर हूंदो आहे त मूंखे किथे कीअं ॻाल्हाइणो आहे केतिरो ॻाल्हाइणो आहे कंहिंसां कीअं पेश अचिणो आहे छो त अॻियां वधण लाइ शिक्षित माण्हूअ जो हुजणु ॾाढो ज़रूरी आहे शिक्षित माण्हू हूंदो त उहो पंहिंजे परिवार खे सुठी तरह रखे सघंदो शिक्षित माण्हू अॼु देश लाइ सोचे सघंदो पंहिंजे धंदे लाइ सोचे सघंदो अॼु शिक्षा हुनखे कंहिंसां समाज में कंहिंजे लाइ छा करिणो आहे कीअं करिणो आहे उहो ॾाढो सुठी तरह विचारे सघंदो आहे शिक्षित माण्हू हिकु एॾो सुठो पायो पंहिंजे परिवार जो पायो रखी सघंदो आहे त हुनजा ॿार बि ॿारनि खे बि शिक्षित कंदो त पंहिंजे घर वारनि खे बि शिक्षित कंदो अॼु शिक्षा हिकु अहिड़ी शइ थी वई आहे त किथे बि इन शिक्षा जे मना ज़रूरी काने ऐं शिक्षित माण्हू ई उहो करे सघंदो आहे छो की के बिना शिक्षित माण्हूअ खे तव्हां चवंदा भई इहे घर वारनि खे पढ़ाइणो वारो इहे कॾहिं हा न कंदो ऐं जे ख़ुदि शिक्षित हूंदो त उहो पंहिंजे सॼे परिवार खे बि शिक्षित करे सघंदो ऐंं शिक्षा ई पाण खे अॻे वधणु सेखारींदी आहे पंहिंजे स्वास्थ्य जे बारे में कीअं ख़्यालु रखिणो आहे हर शइ जे बारे में को आहे पंहिंजी लाइफस्टाइल कीअं ठाहिणी आहे उनजे बारे में बि सेखारींदो आहे त उहो शिक्षित माण्हू ई आहे